गोदोलाय बे माइआ माइ ओंखारबानो सखा फैयोमोन सखाखौ जों माजों होयोमोन गोदो माबा सिला बानायलायनानै होयोमोन ओमफ्राय न'आव थिं खानानै दोननोसै बेजों बोनानै दिरुं सोंलायना बोनानै थिंखौ सोगाबोमोन आरो ओमफ्राय बिरनाय मोनसे होनोसै खानानै बेजों होनोसै आरो बेखौ नुबा माबाफोरा सखाफोरा खारलांजोबोमोन आरो होहरबाथाय सखाया खारलांजोबनोसै होनबाना दाना दाउफ्राथ' मेल्ला दाउ दङ हाथिदग्ला दं बिसोरबो ना नागिरनानै जायो एम्बु नागिरनानै जायो सिगुन दं सिगुना न'नि दाउ दाउसा फिसा लाङो मा मा दाउ माबायो गोजौआव बाहा लायो बेखौ नागिरनानै साबनानै लाङो दावखायाबो बिदिनो मा मा दङ बेखौ दाउबाबो लाङो न'नि दाउखौबो लाङो साबनानै नुबानो साबनानै लाङो आरो बिसोरो जाहैयो एखम्बा गलांजायो बाजोफ्राथ' लांनानै गलांजायो बिरलांबानो अबावबा गलांजाबाथाय मोनला बिसोरो बेबायदिनो आरो दाउफ्रालाय मेल्ला दाउ दङ दाउआ दाउथुफ्राबो थायो दाउथुआ मालाय गाव गावबागाव बाहा लानानै गाव गावबागाव आदार जायो माइ बिदि जायो बिसोरबो माइखौ खेतिखौ दाउथुआबो होनबाबो बांद्राय अन्यायद्राय खालामा आरो बिसोरो सखाया हले जै बाबाथाय एखे फालो बायोना बिसोरो हिर होनलायथारो गोमफावलायो आरो सोरनिबाखौ खेतिखौ जाजोबगोनबो आरो बोरैबाबा जाजोबखायो मोना ओमफ्राय बिनि खाथियाव बिफां थाबानो मोना आरो अबावबा औवा थागोन सोरनाबा गाम्बारि बिफां थागोन बेबायदि थाबाथाय खाथिनि माइखौ मोना आरो दासिमबो जायो बानानै जायो आरो दासिमबो गोदोथ' बिदिनो सिगुन सिला बाजो दावखा ओमफ्राय अनेक रोखोम दाउ दङ ऐ ऐ साननो थाङोबा गोसोआवबो थालाय लाङा बायदिसिना दाउ थायो दाउआनो अबेखौबा अबेखौबा माबा दाउगें उगें होनलायलाङो रिजार्भआव थायोमोन आरो रिजार्भ ओनसोलाव बेफोरो रिजार्भ ओनसोलनि दाउआनो माफा मानै फैबायमोन आरो फैनाया जोंनि बे एरियाफ्राव बिफां गैयिनि थाखाय ओमफ्राय दा नुफिनला मानसिनि अयतासारजों ना माजोंथाय मानसिपोराबो अयतासारसैना नुबानो गावला गावलि गावनानै जायो जाजाबाबो जाजायाबाबो बेनि जुनै गिबायमोन्दां सिगुनफोरखौथ' नुलानो फ्राय गोदोथ' नुयोमोन जि माइ बारियाव जोंहा होनोमोन उथुमाइ खेबो उथुमाइ खेबो होननानै गिगुलायोमोन उन्दै समावथ' दाथ' नुबावला दानि उन्दैफ्रा सिनायबावला मा दाउ होनो मा दाउ बेलाय होनो गोबावजों मासे नुबा ओमफ्राय जोंसो गोदो सिनायोमोन सिगुन दाउ सिला बाजो दावखा आरि बायदिसिना दाउ नुयोमोन आरो